जीअं इंसाननि खे मौसम जे हिसाब सां पंहिंजो रहिणो पवंदो आहे कपिड़ा लटो या कुझु बि चेंज करिणो पवंदो आहे वातावरण जे हिसाब सां रहिणो पवंदो आहे तहिड़े ई नमूने जेके असांजा पेड़ पौधा आहिनि उन्हनि जो बि असांखे ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे उन्हनि में बि हिकु नमेने नमूने जो जीव हूंदो आहे उहे सजीव प्राणी हूंदा आहिनि न त उहे बि मुरिझाई वेंदा मरी वेंदा त असांखे ॾाढो उन्हनि सां प्रेम सां पेशु अचिणो पवंदो आहे ध्यानु रखिणो पवंदो आहे त कॾहिं कहिड़ी मुंद आहे कहिड़ो मौसमु आहे अगरि त जीअं बरसाति जा ॾींहं आहिनि त बरसाति में पहिरियों ई बरसाति में हुनखे पाणी घणो मिलंदो आहे ऐं मौसम में नमी हूंदी आहे त उन्हनि खे पाणीअ जी घटि ज़रूरत हूंदी आहे जे असां रोज़ु वांगुरु लोटा भरे भरे पाणी विझंदासीं ऐं बरसाति जो बि पाणी पवंदो त मिट्टी ॻरी वेंदी उन्हनि जूं जड़ूं ॻरी वेंदियूं ऐं पौधा ख़राबु थी वेंदा तहिड़े नमूने जे कॾहिं गर्मी आहे तमामु उस पवंदी रहंदी आहे त असांखे उन्हनि पौधनि खे वधीक उस ते न रखिणो हूंदो आहे असां उस मां खणी थोरो छांव जी स जंहिं ते रखंदा आहियूं या वरी अॻियां थोरो परिदो ॾेई छॾींदा आहियूं ऐं तंहिं खां सवाइ उन्हनि खे पाणी बि वधीक ॾियणो पवंदो आहे जीअं लॻंदो आहे मिट्टी तमामु ठोठ थी वेई आहे सुकी वेई आहे त हुनखे खुरपीअ सां थोरो खोटे वरी पाणी ॾींदा आहियूं ऐं सियारनि में त जे ओस पेईजी वेई राति जो पतनि ते त वीचारा पता ख़राबु थी वेंदा आहिनि ऐं दिक़त अची वेंदी आहे त सर्दियुनि जे ॾींहंनि में उन्हनि जे मथां राति जो सॼो कपिड़ो विझी छॾींदा आहियूं हिकिड़ी चादर टंगे छॾींदा आहियूं जीअं ओस न किरे ऐं पौधा न मरनि ऐं टाइम टाइम ते उन्हनि खे उन्हनि जे मौसम जे हिसाब सां मिट्टी खाध ॾींदा आहियूं मिट्टी पलटींदा आहियूं ऐं बरसाति जे मौसम में कॾहिं कॾहिं उन्हनि में कीड़ा बैक्टेरिया लॻी वेंदा आहिनि त उन्हनि में हुनजो छिड़काव बि कंदा आहियूं एंटीबेक्टेरियल त जीअं उहो सुरक्षित रहनि ख़ासि त बरसातुनि में बि ध्यानु रखिणो ई पवंदो आहे